एकटा सीतामढ़ीमे स्थानीय सरकार या राजनैतिक सङ्गठनके विषय सम्बन्धित जे भी हमरा अनुभव अय व्यक्तिगत अनुभव अय ओकरा अधीन जे भी छै निर्वाचित अधिकारी जे भी निर्वाचन आयोग जे ओकरा जे ओकरा पदस्थापित करै छै ओकरा जे अनूकूल प्रशासनिक प्रभाग छै जे विभाग सब छै जे समाजिक विकासमे बड़ अहम भूमिका रखै छै जे जिलाके लेल सीतामढ़ी जिलाके लेल जेना किछु विधायक हमरा ओतऽ भेलखिन जिनकर नाम जे भेलखिन सुनील कुमार पिण्टू जी जे अखन सांसद भऽ गेल छथिन से सब ई विधायक रूपमे रहिके बड़ काज कयलखिन सड़क निर्माण कयलखिन ओकरा हिसाबसँ शिक्षा व्यवस्थाके भी सुचारू रूपसँ चलाबैके लेल जन अभियान चलेलखिन से सब बड़ मुख्य भूमिका साबित भेलै